नृत्यकेँ लेल ग्रामीण क्षेत्रमे ओना तऽ कोनो साधन जादा साधन नहि छै आ ऊपर से ग्रामीण क्षेत्रमे की छै जे नृत्यकेँ ओतेक नीक दर्जा नहि देल गेल छै मतलब नृत्यकेँ लोक खराप नजरि सॅं देखै छै ओहिकेँ कारण तऽ की छै ग्रामीण क्षेत्रमे नृत्य सिखैकेँ लेल कोनो भी एहन प्रकारकेँ सोर्स नहि छै ओहि सॅं की भऽ पाबै छै जे बच्चाकेँ मनमे कनि जिज्ञासा रहै छै जे हम नृत्य सीख पाबी तऽ ओकरो जिज्ञासा नहि पुरा सकै छै हमर सभकेँ समाजो अगर अहाँ सिख मतलब केनाहियो अहाँ सिखो लेलहुँ आ अहाँ कऽ ओ रहल छी नृत्य तऽ समाजकेँ लोकसभ ने नृत्य केनिहारकेँ बहुत खराब नजरि सॅं मतलब देखै छै अपन ग्रामीण क्षेत्रमे सभसे बड़ा जे मतलब प्रॉब्लम छै ने नृत्यकेँ लऽ केँ ओ छै सोच तऽ सोच तऽ मतलब बदलि बदललै हँ लेकिन ग्रामीण छी गाँव छियै ओते जादा तऽ नहि एखन बदलि पैलै हँ ऐहिके कारण की छै नृत्यके लेल सोर्स नहि छै अगर सोर्स रहितै तऽ बहुत एहन बच्चा सभ छै जे मतलब चाहै छै जे हम नृत्यकेँ क्षेत्रमे आगाँ बढ़ि सकी तऽ ओकरा सभकेँ एहन प्रकारकेँ कोनो प्लेटफॉर्म नहि मिल पाबि रहल छै अगर मिलो रहल छै तऽ कतौ दूर जाकेँ तऽ ओते दूर जाकेँ तऽ गाँव से मतलब सोचियौ जादा दूर जाकेँ तऽ एगो नृत्य सिखैके लेल तऽ सभसँ पहिले फैमिली नहि एलाव करै छै फैमिली एलाव कैयो दै छै तऽ आस पड़ोसकेँ लोक समाजकेँ लोकसभ ओकरा बहुत मतलब बुरी नजर से देखै छै अहिकेँ लेल की होइ छै तऽ ओकर जिज्ञासा से टुटि जाइत छनि आओर अपन मतलब रुचिकेँ मारिके ओ रहि जाइत छै